नमस्ते सर क्या आप शान्ति होटल से बात कर रहे हैं मुझे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहती हूँ क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन से अतिरिक्त टॉपिंग उपलब्ध है मैं पेपरेनी सासेस प्याज़ और शिमला मिर्च चाहती हूँ कृपया मुझे जल्दी से जल्दी दुर्गा कॉलोनी गली नंबर चार में मकान इक्कीस पर भेजें